हैलो पिज़्ज़ा हट मां डिंपल केवलानी थी ॻाल्हायां पई मां तव्हांजे होटल में ईंदी रहंदी आहियां खाईंदी रहंदी आहियां ऐं घर लाइ ऑडर बि कंदी रहंदी आहियां त पिछिली बार जॾहिं मां तव्हांजे हितां ऑडर कयोमि त तव्हां उन सां गॾु मूंखे कूपन ॾिनो हुआ ॿी सौ जो ऐं तव्हां चयोव की ॿी बार जॾहिं तव्हां ऑडर कंदव त तव्हांजो उहो ॿी सौ जो कूपन तव्हां यूस करे वठिजो त वरी मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो आहे छह सौ जो जंहिंमें की कुझु रोटी आहे मतिलब की कुझु रोटी हिन प्रकार सां आहे ॿ टे फुलिका भाॼी ऐं कु कुझु सॉस वग़ैरह त मां तव्हांखे चवणु पई चाहियां की मां तव्हांखां पिछिली बार जेको ऑ जेको कूपन मिलियो हुओ मां उन खे इन बार यूस थी करणु चाहियां त तव्हां प्लीज मुंहिंजो उहा कूपन जेको आहे पिछिली बार वारो उहा हिन बार यूस करे छॾिजो ऐं मुंहिंजो जेको बिल आहे उन मां उहो कूपन डिस्काउंट करे पोइ मोकिलिजो